हाँ क्या हुआ भाई हाँ तो आज का मौसम तो दिख में ये रहा है कि थोड़ई बारिश की संभावना है और तो पता ठंडी का सीजन हो रहा है कल का मौसम हमें देखते हुए मिलेगा फिर शायद कल पानी बर सके बरस सकता है और थोड़ी ठंडी ज़्यादा पड़ेगी और क्या बारिश के लिए संभावना है पर ज़्यादा नहीं आधे या बीस तीस मिनट तक इससे ज़्यादा नहीं जैसे कि ये हो सकता है कि ज़्यादा पानी बरस सकता है बम्बई में तो खुला मौसम रहेगा और आपकी दिल्ली में भी कोहरे के संभावना ज़्यादा रहेगी यू पी में यू पी में आपका तो जिस चल रहा है उसी प्रकार से लगता है कि जैसे हमें मौसम के हिसाब से तो यू पी में थोड़ा बहोत सर्दी के लक्षण बढ़ सकते हैं और बढ़ सकता है और थोड़ा दोपहर के बाद घाम भी हो सकता है नहीं मौसम साफ़ रहेगा क्योंकि बादलें आज कहीं और से जा रहें हैं तो उनका तो थोड़ा देखना पड़ता है आप तो जानते हो हमारी नौकरी क्या है भाई बैठे बैठे क्या करूँ कभी कभी अरे भाई तुम प्रेस वाले यही करोगे क्या कि दिन भर बस मौसम जानते रहोगे थोड़ा जितना सुन रहे हो उतना ही करो और कुछ ये भी होता है कि देखो कल फ़ोन आया था वो तो हम जान वो तो हमें पता है तुम्हारा ड्यूटी भी है लेकिन यार कुछ बात ऐसी भी होती है कि क्या कहूँ अब ये देखो अब एन टी टी वाले कह रहे कि सर आप अगले हफ़्ते का मौसम बताइए तो हम ने कहा उन्हें भी कि मौसम कुछ ऐसा है कि साफ़ भी हो सकता है और नहीं भी अगर हवा चलतई है तो मौसम थोड़ा गड़बड़ होगा अगर नहीं चलतई है तो मौसम साफ़ रहेगा संभावना हाँ क्योंकि जो काले बादल है वो चल चल चुके हैं यही तो क्या नाम है आपका जनवरी से और जनव जनवरी से ले कर अट्ठारह जनवरी तक का मौसम है फिर बीच में घने बादल रहेंगे पानी बरसने की संभावना आपकी ग्यारह और तेरह की बीच में हैं नहीं नए साल वाले दिन नहीं होगा उस दिन थोड़ा मौसम डाउन रहेगा लेकिन बरसेगा पानी नहीं हाँ फरवरी में है आपका इक्कीस तारीकह से ले कर चौबीस तारीख़ के बीच में बरसात हो सकती है अब नहीं और ये तो संभावना है क्योंकि बादल अपने हिसाब से चल रहें ना मौसम भी अपने हिसाब से चल रहा है और जिस तरह से कि गुजरात में बारिश हुई है हिसाब से लग रहा है कि यहाँ तक तो बादल आ ही जाएँगे दिन में और फिर अब ये वो मौसम है बरस सकते हैं और नहीं भी वो तो हवा पर है